بھارت کے الگ الگ ریاستوں میں مختلف اور مشہور مقامات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ساری دنیا سے سفر کرتے ہیں جیسے لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار انڈیا گیٹ تاج محل آگرہ کا قلعہ لکھنؤ کا بھول بھلیا پٹنہ کا زو ہمایوں کا مقبرہ گیا کا ٹیمپل چار مینار مکہ مسجد گیٹ آف انڈیا تاج ہوٹل جے پور کا قلعہ منالی کشمیر یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں لازمی طور پر دنیا کے لوگ دیکھنے اور گھومنے پھرنے آتے ہیں